जय झूलेलाल हा सूरत में घणा ई सारा स्कूल आहिनि अहिड़ा की उते सुठे नमूने सां पढ़ाई थींदी आहे कॉलेज बि आहिनि स्कूल बि आहिनि सुठे नमूने सां सभु पढ़ाईंदा बि आहिनि अॼुकल्ह त स्कूल में सभु फैसिलिटी बि हूंदी आहे कित कहिड़ी कहिड़ियू स्कूल में त कराटे बि कराईंदा आहिनि योगा बि कराईंदा आहिनि डांस बि कराईंदा आहिनि प्रोजैक्ट बि कराईंदा आहिनि त ॾाढे नमूने सां सुठो कराईंदा आहिनि हुननि जी पढ़ाई बि अलाए ॾाढी सुठी आहे हिन किथे बि फीस घटि बि आहे हिन यूनिवर्सिटी में बि आहे त उते बि थोरो अ सुठे नमूने सां प्रोपचे साइन सां बि स्विच कराईंदा आहिनि हिन गुरुकुल में बि आहे त हुते बि डोनेशन बि कानि वठंदा आहिनि स्कूल में हिन दीदी पब्लिक स्कूल त उहो त आहे की हुते हाए फाए आहे थोरी त हुते फीस बि वधीक आहे न उते सभु हुननि जी पढ़ाई बि सुठी आहे हुन खां त कहिड़ी कहिड़ी स्कूल में त बुक्स वग़ैरह सभु बि ईअं फ्री में बि ॾींदा आहिनि किथे किथे स्कूल यूनिफॉर्म बि ॾींदा आहिनि हिन किथे किथे त स्कोल स्कॉलस्किप बि मिलंदी आहे हिन किथे त पाण खे प्रोग्राम बि ॾाढा सुठा थींदा आहिनि हुते हिन सुठी सुठी हुते टीचरूं बि हूंदी आहिनि न पाण खे ज्ञान ॾींदी आहे पढ़ाई कराईंदी आहे हिन ॾाढी सारी स्कूल आहिनि हुते हुन किथे फीस वधीक बि आहे किथे घटि बि आहे इन किथे डोनेशन बि कानि वठंदा आहिनि हिन के जॻहि ते कुझु बि पढ़ाईंदा बि ईअं सुठो नमूने सां आहिनि ऐं फीस बि घटि हूंदी आहे त अहिड़ो स्कूल कॉलेजूं हिते इलाही गुरुकुल सभु सुठी इस्कूलूं आहिनि हिते यूनिवर्सिटीस स्वामी नारायण पी पी सवानी सभु सुठियूं इस्कूलूं हिते आहिनि अञां ॾाढो सुठो आहे जय झूलेलाल